भारतआव जोंनि आगजुफोरा जोंनि आसार खान्थिफोरा बहुद गोमालांनो हमबाय दा जोङो गोदो भारतनि जा भारत हादरनि जिखिनि आगजुफोर बा अस्त्र' थस्त्र'फोर बा मावनाय दांनाय आसार खान्थिफोर बेफोरो जोंनि जायगायाव बहुद गोमालांबाय दा जोङो बेफोरखौ गावनो गाव मावनानै दिहुननो हायोमोन दा जोंनाव बे भारत बरस'आव गावनो गाव जा मावनो गोनां बुस्तुफोरखौ खोमानानै लानाय बायदि जादों जोंनियाव दा गोदो दङमोन नांगोल जुंगाल मै हासिनि गोबांथा बुस्तुआ जोंनि जायगायाव जोंनो बानायनानै बेफोर आगजुफोरजों मावनानै जानो हादोंमोन नाथाय दा बेफोर लासै लासै गोमालांनो हमबाय जोंनि भारत बरस'नि आगजुफोरा अनेक रोखोम गायहेन उवाल साल गान्दैजों दाजानाय बायदिसिना जेखाइ खबाय बायदिसिना रोखोमनि सि दानाय बायदि बायदि आसार खान्थि दङमोन गोदो गोदाय उवालाव माइ सौनाय सावरि बादालि जालायनाय बहुद जुक्थि गोनां रायजो जादोंमोन नाथाय बे भारत बरस'आव बेफोर बुस्तु बहुदथा आइजें धारा हेबनाय मानाय गासैबो सेन हेबनाय खखा हेबनाय गासैबो गोमा लांजोब्बाय दा जोङो बेफोरखौ गावनो गाव मावनानै दिहुननो हायोमोन जोंनाव बेफोरबायदि अस्त्र' थस्त्र'आ जोंनिनो आखाइनिनो अस्त्र' थस्त्र'मोन नाथाय जों दा गुबुन गुबुन देसनिफ्राय गोदान गोदान माल लाबोनायफोरखौसो जोङो बेब'हार खालामनो गोनां जायो दा जोङो भारत बरस'आव गोबांथा बुस्तुआनो जोंनि जायगायाव दस्रा देसनि माल फैनायफोरखौसो जोङो सालायनांगौ जानानै फैयो जेराव बिदेसिनिफ्राय साप्लाय फैयो बहुद माल माथा सिखा रुवा बायदिसिना खदाल बायदिसिना आगजुफोर सेन खखाफोर जों गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायसो जाथि हारिनिफ्रायसो बिजिनेस सिसिटेमै साप्लाय फैनायखौसो जों बायनानै लानाय जायो नङाबा बेफोर जोंनिनो जायगानिनो आगजु आग्लामोन दा जोङो भारत बरस'आव गोबांथा सिनारिफोरखौनो जोङो खोमानानै लानाय बायदि जादों जोङो दा बेफोरखौ गावनो गाव मावनानै लाफिननो हाजोबो जोंनाव नियम खान्थि दङमोन जे सावरि बादालि माइ हालायनाय खाय खामानि मदद होलायनाय नाथाय दिनै बेफोरो गासैबो गोमालांदों भारत बरस'आव बहुदथा समायना रमायना माल माथा दंमोन बा समायना रमायना सम्प'तिफोरबो दङमोन जोंनि बे भारत बरस'आव दै अराबो साफा साफा बान्दो स्लुइस गेट गासैबो माइ गायनाय खदाल जावनाय आबाद थिखांनाय दंग' दंलानि दैबो लाबोनाय गोबांथा जाथि हारिजों मिलायनानै रायजो जाबोनाय बेफोर सोलिगासिनो थाबोदों नाथाय दा ससेयाव एसे खाना खुना जादों दा होनब्लाबो सोलिफिनबाय जोंनि बे भारत बरस'आव गोबांथा खेथि बाथि माइ गोदानफोरबो सोलिलांबाय गोजाम खेथिया गोमानानै गोदान खेथि सफैबाय दा मा खालामनो जोंनि संसार भारत बरस'नि गेजेराव गोबांथा हारि गोबांथा जाथि मिलाय लायनानै जोंनि समाव रायजो जानाय सोलिनानै दङ थांनानै दङ

जोंनि भारत बरस'आव गोदो गोदाय बहुद जामबा जामबि दंमोन नाथाय दा गोबां लेखा गोरोंबो सोलि लांबाय फरायसालि उजिबाय फोरोंगिरि उजिबाय आरो माखासे फरायसालिबो गोबां जाबाय आरो साबसिननिफ्राय साबसिन डेभेल'पबो जाबाय गथ' गथाइया रोंगौथि जाबाय जोंनि दा मिडियाम बहुदथा मिडियामबो जाबाय इंलिसनो बर'नो एसामिसनो देबनागिरिनो दा बेफोरबायदि जोंनि भारत बरस'आव गोबां फरायसालि जाबाय बहुद फोरोंगिरिबो जाबाय गोरों गोरों गथ' गथाइफोर जालांबाय साख्रि बाख्रि मोनबाय दा जोंनि भारत बरस'आवनो गोबां डेभल'पआ सोलिगासिनो दङ खेथि बाथिबो आरो बहुदथा आबाद बहुदथा फिथाइ सामथाइबो मोनो जोंनि बे भारतआव दा जोङो बेफोरबायदिजोंनो उन्न'थि जानानै जोंनि रायजो राजाफोरा थांनानै थानो हादों दा जोङो जोंनि बे भारत बरस'नि गेरेआवनो जों थांनानै दं गोबांथा आबादजों गोबांथा खेथि बाथिजोंनो जोङो जिउ खांनानै दं गथ' गथाइ बा फरा सुना होनो हादों दा ओंखायनो जोङो बे भारत बरस'नि गेजेरावनो जोङो जोंखौनो गावखौनो गाव जों देरगानाय ना जौगानाय मोनो आरो जेब्लाबो बिदिनो मोजांयै मोजां जोंनि उनजोलैसाफ्राबो मोजाङै जालांनो हाथों बिदि जोंनाव आफस'स थायो बा मिजिं थायो दा आङो बे भारत बरस'नि इसेबां माने हारिमु बा गोबां जोंनि हारिफोरनि गेजेराव मा मा अस्त्र' मा मा आगजुफोर बेफोरखौ जोंनि सायावनो बेफोरो सालायजोबनो हायोमोन दा माखासे समावसो बेफोर गोदोदों दा होनब्लाबो दा बेफोरबायदिया सोलिनानै दंफिनो आरो धारा धुरा संग्राय सान्द्रि नांगोल जुंगाल बानायनाय दानाय सिजों बहुदथा बुस्तुआ जोंनि भारत बरस'नि गेजेरावनो हारिमुवारिफ्रा गासैबो हारिनि गेजेरावनो जोंनि बे आगजुफ्रा सोलिफिननो हादों थांनानै थानो हादों मोजाङै मोजां बेखौनो आं मिजिं थियो